खामानिनि अनगायै आं ओरैनो सावगारि आखिनो मोजां मोनो मिथिगानि समायना महरखौ लानानै आं हारसिं थाबाय थानाय समाव बे सावगारिखौ आखिनानै गोसोआव गोजोन्नाय मोनो आरो मोनसे रंजाखांनाय फैयो ओरैनो थानाय समाव आं बै मिथिंगानि महरखौ नुनानै सावगारि सोरजिनानै गोसोखौ रंजाहोनायजों लोगोसे गोसोआबो गोजोन्नाय मोनो थिक बेबायदिनो बेनि अनगायैबो आं सुद' सल'बाथा फरायनानै मोजां मोनो मानोना गोदो गोदाय आबै आबौमोननि सल'बाथाफ्रा जों जों गोबां गियान मोन्नो हायो आरो बै सल'बाथाफ्रा दा जोबलांनो हमबाय बैफोरखौ जों खोनासंनानै गोबां गियान मोननो हायो आरो गोसोफोरखौ थाजिम खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जों आं गेलेनानै मोजां मोनो बै खेलाखौ गेलेनो थाखाय आं मानास सेरफांनि हायेनाव थाङो बैहाय गोबां गामिनि लोगोफोर फैयो बै गामिनि लोगोफोरजों ज' लोगो नांनानै रंजा खुसि गेलेयो आरो समफोरखौ रंजा खुसियै बारहोहरनो हायो गेलेनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो बेनि थाखाय गेलेनाया देहानि मोनसे फ्राइ मोजां बाहागो आरोबाव आं न'नि खामानि मावनानै मोजां मोनो जाय खामानि मावनायजों न'खरनि एसे एनै हेफाजाब जानायजों लोगोसे न'खरनि साखोन सिखोन फोरबो जायो जायखौ खालामब्ला जों न'खरखौ समायना मोनो आरो गोसोखौबो गोजोन्नाय मोन्नो हायो